हमारे यहाँ विभिन्न प्रकारों के त्योहार मनाए जाते हैं जैसे काली पूजा दुर्गा पूजा छठ पूजा दिवाली इत्यादि सभी में अलग अलग प्रकार के नृत्य डांस होते हैं और अलग अलग प्रकार अलग अलग तरह से डांस नृत्य या अपना जो है अब तो नया निकला है आर्केस्ट्रा लोग अपना त्योहार में आर्केस्ट्रा मंगाते हैं और सब मिल कर नाचते हैं जिसे हम डांस कहते हैं जिसे हो सके अपना नृत्य करते हैं सभी तरह के लोग आते हैं पूजा में भाग लेते हैं और दुर्गा पूजा और दिवाली यह सब जो पर्व होता है त्योहार होता है बड़ा ही धूमधाम से मनाए जाते हैं इसमें जितना हो शकें लोग नाचते हैं गाते हैं झूमते हैं अब जो कहते था नया में ये सब पेहले हमारे यहाँ आल्हा उदल होता था यह होता था पुराना डांस होता था सब परिवार के साथ ग्रामीण वासियों के साथ डांस करता था नया चला है जो किसी भी त्योहार में लोग कुछ लोग मिल कर के समाजिक लोग मिल कर के पैसा दे करके आर्केस्ट्रा मंगा लेते हैं और आर आर्केस्ट्रा के साथ ख़ुद भी डांस करते हैं आर्केस्ट्रा तो होता ही है पर्व त्योहार में ये नया नया पर्व आ रहा है और नया नया डांस का भी उत्सर्जित हो रहा है ई त हम कह सकते हैं कि हमारा नृत्य डांस अब सभी जगह का अलग अलग प्रकार का हो रहा है सभी जगह का नृत्य अलग अलग तरह से किया जा रहा है इसलिए हमें इससे देखना होगा सुधारना होगा पहले जो नृत्य हुआ करता था एक समय में हम लोग सुने थे जो रावण ताण्डव किया था और वही वह भी एक नृत्य ही था महादेव भी ताण्डव करते वह भी नृत्य ही है और आजकल हम लोग आर्केस्ट्रा मंगाते हैं और डांस करते हैं तब यह भी एक नृत्य ही हुआ लेकिन हमारे हमारे यहाँ से डांस नाच के नाम से किया जा रहा है इसी प्रकार हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण त्योहार मनाए जाते हैं